लोग दूर शादी को दुल्हन में बहुत से तरह के तोहफ़े देते हैं कुछ लोग नगद देते हैं कुछ लोग सामान देते हैं कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं लेकिन दुल्हन के माता पिता जो होते हैं उसे दूसरे परिवार के रूप में एक नया तोहफ़ा देते हैं वे चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी बच्ची को प्रेम से पाला है सामने वाला परिवार भी उनकी बेटी को वही प्यार दे वही सम्मान दे और उसकी ख़ुशियों का ध्यान रखें और जो माता पिता हैं वे यह भी चाहते हैं अपनी बेटी से कि वह भी सामने वाले परिवार को अपने माता पिता का स्थान दे और उनकी ख़ुशियों का ध्यान रखे उनका सम्मान करे इससे उन उस बच्ची के माता पिता का सम्मान भी समाज में बढ़ता है माता पिता आज कल की बच्चियों को शिक्षा भी पूर्णतः देते हैं वे बच्चियाँ आज कल अपने पैरों पर खड़ी होती हैं उन्हें वैसे जीवन में भले ही किसी चीज़ कि ज़रूरत ना हो अपने परिवार से लेकिन फिर भी वे अपने परिवार का सम्मान करे यह एक सामाजिक चलन है इसी से समाज का विस्तार होता है इसी लिए बेटियाँ जो है बेटियों की शादी कर के माता पिता दूसरे परिवार को देते हैं